नमस्ते नमस्ते अरे मेरी गाड़ी रिपेयरिंग करवानी है अरे मेरा एक ही घंटे में रिपेयरिंग करवाना है असल में हम को जल्दी है ना अरे क्योंकि आप बहुत अच्छे से रिपेयरिंग कर करती हो ना इसी लिए हम आपके यहाँ आते हैं आपकी दुकान पर अच्छा ठीक है धूल मिट्टी की पड़ी है इसी लिए मतलब मुझको जल्दी जाना है ना तो ये इतना जल्दी नहीं हो पाएगा आप बहुत अच्छा करती हैं रिपेयरिंग इसी लिए हम तुम्हारे पास आए हैं अच्छा आप कहीं आपके दुकान पर कितनी दूर दूर से आते हैं और कहाँ से आते हैं

अच्छा ठीक है ओके अच्छा करती हूँ नमस्ते ठीक है ठीक है बोलिए हम को रेपयरिंग करवाना है और साफ़ और करवाना है धुलाई वुलाई से और पेंटिंग वैन्टिंग करवाना है हाँ हम को इस हम को रिपाइयरिंग कराना है धुलाई वुलाई और हर मतलब कि अच्छे से सब कुछ करवाना है हाँ हाँ पेंटिंग भी करवानी है कितना समय लगेगा

अच्छा उससे जल्दी नहीं हो पाएगा ठीक है नमस् नमस्ते नमस्ते